میرا کالج تعلیم الدین نسواں ڈگری کالج ہے جو بہت ہی خوبصورت جو بہت ہی خوبصورت ہے اور پہاڑ پورہ میں واقع ہے یہ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے اس میں قریب ساٹھ یا پچاس کمرے ہوں گے اور ہر کمرہ بہت ہی اچھا اور ہوا دار ہے اور